किसान के यहाँ किसानी हम तो जैसे कि जो फसल काट लेते हैं तो उसकी जैसे धनिए की फसल है धनिए की फसल के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि धनिए की फसल है उसको काट काटने के बाद उसको जैसे उसके गट्ठे लगाए जाते हैं खेत में वे गट्ठे लगाने पड़ते उससे क्या है कि उसका जो नमी रहती है उसमें तो वे अच्छी रहती है और उसका कलर है तो उसमें कलर है उसका कलर भी डाउन नहीं होता है कलर अच्छा रहता है उसका उससे उसकी क्वालिटी अच्छी होती है क्वालिटी बनती है और कलर बनता है उससे क्या अच्छे दाम बिकता है वह जैसे किसी भी चीज़ को देख लो आप कोई सी भी फसल देख लो जैसे गेंहू गेंहू की बात करते हैं तो उसमें जैसे फातरे लगाए जाते हैं फातरे बोलते हैं हमारे मालवा क्षेत्र में फातरे लगाए जाते हैं फातरे लगाकर उससे क्या है जैसे कि पानी गिर जाए कुछ हो जाए तो उससे बीज की जो क्वालिटी है वह ख़राब नहीं होती है और नुक़सान भी नहीं होता है और अच्छा क्वालिटी रहती है